اردو زبان کا بنگالی زبان سے تعلق رہا ہے کہ لیکن اردو ایک الگ زبان ہے بنگالی ایک الگ زبان ہے اردو کی ایک الگ مٹھاس ہے اور بنگالی کی ایک اپنی بولی ہے